हैल्लो हांजी हांजी अच्छा कोई गल्ल निं केह् नम्बर हा गड्डी दा अच्छा अच्छा तुस इ'यां करेओ कम्पलेन निं करेओ अस उ'नें गी सद्दियै न कनैक्टरै गी बी बठागा तुं'दे कोल ते उसी ड्रैवरे गी पुच्छना कन्नै कनैक्टरै गी बठाइयै पुच्छना भी उ'नें की लैता कराया जैदा ते तुस अग्गें कम्पलेन निं करेओ कोई चक्कर निं में करी लैन्ना थोह्डी पुच्छी लैन्ना कि उस की लैता कराया जैदा जेह्डा करी लैगे थुआढे कन्नै अस नेईं नेईं फ्ही ओह् कनैक्टरे गी बी बठाना कोई चक्कर निं खिच्चना ओह्दे कन्न कि की लैता उ'न्नै कराया जैदा ते तुसें गी बी बठागे कोल ते कनैक्टरै गी बी बठागे कोल पुच्छी लैन्ने आं कि उ'न्नै की लैता थुआढ़े शा कराया जैदा ते तुस इ'यां करेओ ना महा तुस इ'यां करेओ ना कल्ल आई जाएओ साढ़ो कश जां परसूं टैम होग ते परसूं आई जाएओ फ्ही कनैक्टरै गी बठाई लैगे कन्नै पुच्छी लैगे कि उ'न्नै की लैता कराया जैदा नेईं नेईं कोई चक्कर निं करने आं इं'दे कन्नै दिक्खने आं कोई चक्कर निं पुच्छने आं इ'नें गी ते हां ठीक ऐ कल्ल जां परसूं आओ साढ़े कश ठीक ठीक